हाँ हमने एक बड़े ग्रुप के लिए भोजन बनाया और वो भी कोरोना के समय क्योंकि ये ऐसा अवसर था जब प्रत्येक परिवार से कोई न कोई व्यक्ति अस्पताल में था और उस समय लोगों को बहुत ही आवश्यकता थी कि वह अपने व्यक्ति के साथ रहे और वह उस समय अंदर भी मतलब व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं रहे सकता था तब वो बाहर मैदान में रहते थे और उस समय हम उनके लिए भोजन बनाते थे हम शिक्षिकाएँ थी हमारा एक छोटा सा ग्रुप था पाँच या छः शिक्षिकाओं का और हम प्रतिदिन दोनों समय का भोजन बनाते थे और कम से कम हम सात आठ सौ लोगों का भोजन प्रतिदिन बनाकर और भेजते थे और हम उन लोगों के लिए उन परिवार उन समूह के लिए भोजन बनाते थे जो अपने व्यक्ति का इलाज कराने आए थे परिजन थे जो और उनके पास कोई साधन नहीं था वो रोते बिलखते लोगों के लिए हम भोजन बनाते रहते थे और उस समय हमारे भोजन को भी काफ़ी पसंद किया जाता था क्योंकि हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम ये जो भोजन बना रहे हैं ये दूसरों के लिए बना रहे हम अपने परिवार का समझ के उन लोगों के लिए भोजन बनाते थे और उनके दुख से द्रवित होकर हम जब उनको ऐसा भोजन देते थे तो वो काफ़ी सहानुभूति से हमारी तरफ देखते थे और सांत्वना भी दी जाती थी कि आपका व्यक्ति बहुत ही अच्छा और जल्दी हो जाएगा इसके अलावा हमारा घर रेलवे इश्टेसन के पास है जहाँ हम प्रतिदिन देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास भोजन नहीं है जो भिखारियों के समान रहते हैं तो उन लोगों को भी हम यदा कदा जब भी हमारे पास भोजन रहता है बचता है हमारे घर में तो हम उन लोगों को देकर आते हैं या कई बार तो वो हमारे घर भी आ जाते हैं और हम उन लोगों को भोजन देते हैं और यथाशक्ति जितना बन सकता है पेट भर के हम उनको खिला भी देते हैं इस तरह से हमने कई बार लोगों को भोजन कराया और कोरोना के समय तो हमने काफ़ी लोगों की मदद की और उनको काफ़ी भोजन कराया